मैं अपने जीवन में यहीं शुरू में पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते अब चले गएँ बाहर बाहर में भी मन नहीं लगा उसके बाद काम करने चले गएँ फिर वहाँ भी मन नै लगा फिर आए उसके बाद सोचे मैं ये जीवन अच्छा नहीं हैं फिर आए घर उसके बाद पढ़ाई लिखाई में फिर ध्यान दिए और पढ़ते पढ़ते जो हैं दसवीं तक गएँ दसवीं के बाद घर पर रोजगार करना चाहा रोजगार में किए अपना जीवन चलाने के लिए सबसे पहले खेती बाड़ी किए खेती बाड़ी में बहुत ही उस सब थे पिताजी कर रहा था तह हम भी चाहें कर लेते हैं जीवन ठीक होगा वहाँ भी काम धंधा किए उसके बाद जीवन अपना दुकानदारी भी खोले जीवन चलाना है तो किसी न किसी तरह से तो अपना कुछ भी धंधा करके अपना जीवन पोषण करना पड़ता है और मैं अपना दुकान खोल के लमसम दस साल पंद्रह साल से बैठे हुए अपने रोजगार में अब अपने जीवन पाल रहे हैं पालते पालते अपने जीवन बिजनेस में भी उतना मजा नहीं आया कि दूसरा बिजनेस किए उस बिजनेस सक्सेस मधुमक्खी के धंधा था वो सक्सेस बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसमें मुनाफा देखें बहुत अच्छा आने लगा तो काम करने करने लगे उसके बाद अपना बाल बच्चे को देखते हुए जीवन कट रहा है अब और बहुत अच्छे से ही चलेगा और मेहनत करते कर रहे हैं जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ इंसान को करना ही पड़ता है आगे क्या बताऊँ जीवन में बहुत का उड़ा उतराव चढ़ाव होता है अपने जीवन को देखने के लिए यहाँ से भिलवाड़ा राजस्थान गएँ हम ओर वहाँ और बड़े बड़े कम्पनी में बहुत देखें बिलवाड़ा बिलवाड़ा में कम्पनी था रा आर सी एम का उसमें हम जॉइनिंग लगाएँ जॉइनिंग लगाके अपना वहाँ गएँ सिस्टम देखे जे समान का सेवन था तो विश्वास आया और विश्वास बनाते बनाते वहाँ से आए घर पर और बहुत मजा आता था जीवन किसको कहा जाता है किसी के साथ संगत में बुरा हो चाहे खराब हो आदमी से आदमी को इस संगत से फायदा होता है तो आदमी कई प्रकार का होता है कोई इंसान जीवन में चाह चलान देता है कोई इंसान बिगाड़ देता है तो अच्छे अच्छे ही को साथ देता है और हम लोग इसी तरह से जीवन चला रहे हैं आगे भी चाहेंगे कि जो जीवन चलाएंगे थैंकक्यू